ये उस समय की बात है जब मैंने अपना एजुकेशन बीच में ही था मेरा मैं ट्वेल्थ में था जब मुझे ये निर्णय लेना था कि मैं इंजीनियरिंग के लिए तैयारी करूँ या फिर मैं जो है ग्रेजुएशन करके नौकरी में आ जाऊँ तुरंत किसी प्राइवेट सेक्टर में तो इंजीनियरिंग कर करने का सबसे नाकाम मकसद हुआ क्योंकि ये जो मेरा बारवीं का रिजल्ट है बहुत ज़्यादा खराब हो गया था जिससे कि मैं आगे भी इंजीनियरिंग करने के लिए जाता भी हूँ तो मेरे को थोड़ी कठिनाइयाँ होती तो मैंने ये सोचा कि मैं ग्रेजुएसन कर लेता हूँ आगे प्राइवेट सेक्टर में जा के जॉब करूँगा वो जब टाइम था उस टाइम पे मुझे ये सोचने के लिए बहुत टाइम लगा और मैंने अपने बड़े भाई से अपने पिता जी से अपने मामा जी से सबसे बात करी और उसके बाद ये निर्णय लिया कि मैं अंततः अब इंजीनियरिंग छोड़ के और ग्रेजुएशन कर लूँ और किसी भी प्राइवेट सेक्टर में जा के नौकरी करना चालू कर दूँ ये मेरे जिंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण दौर था उस टाइम पे ये सीख जो मेरे मामा की जो और भाई जी ने मेरे को बताया कि ये सही रहेगा आपके लिए ये बहुत अच्छा रहा